पहिरीं ॿाहिरि वञण लाइ कंहिं टैक्सी खे पहिरीं हायर करिणो पवंदो हुओ ऐं हाणे त उबर ओला हुजण सां पंहिंजी मर्ज़ी सां मोबाइल जे थ्रू घुराए सघूं था ऐं मुंहिंजो ॿ ॿिनि चारि मिंटनि में अची थी वञे स्कूटर हुजे थ्री वीलर हुजे या का कार हुजे सभु मिलनि था इन सां टाइम बि बचे थो ऐं अचण वञण में सहूलियत आहे हुन खां सवाइ हींअर मूंखे वञिणो हुओ बैंकॉक त मूंखे कुझु त मुश्किलात न थी आसानी सां मां वियुसि हायर करे पंहिंजो हुते छॾे वियो सामान वठे खणी वियो ऐं अॼुकल्ह हीअ बि फैसिलिटी आहे सिनियर सिटीज़न खे उहे पाण वील चेयर वग़ैरह ॾेअनि था उन सां आसानी सां किथे बि कहिड़े बि टूर करणु वञी सघे थो माण्हू इए सब साधन पहिरीं कोनि हुआ पहिरीं माण्हू खे हली करे हलिणो पवंदो पैदल करे हलिणो पवंदो हाणे जीअं सभु इहे आहिनि इलैक्ट्रॉनिक्स गेट गेट खां आसानी सां अची वञी सघे थो